जी हाँ जी बोलिए कहाँ से जी बोलिए मेरा क्लीनिक दस सुबह दस बजे से शाम को इवनिंग में दस बजे तक जी तो आप कब तक आना चाहेंगे अपॉइनमेंट आप अपाॅइनमेंट ले लीजिएगा और अपना नाम एड्रेस जो भी है सब सेंड कर दीजिए मतलब टैम लिखवा दीजिएगा तो मैं आपको अपॉइनमेंट लेकर कॉल कर लूँगी नहीं आप और फ़िर कुछ पूछना चाहती है ठीक है ए मेरा एड्रेस है रेलवे लाइन रेलवे लाइन इंद्रावास सुहागपुर में वहाँ मेरा क्लीनिक है आप आकर मेरे स रेलवे स्टेसन के पास में हाँ वहाँ मेरा क्लीनिक है आप वहाँ आकर अपॉइनमेंट लेकर और अपना नाम पता डेट ऐड्रेस और लिखवा दीजिएगा हाँ और ऑनलाइन भी हो जाएगा और ऑफलाइन भी हो जाएगा

हाँ सुबह द मेरा क्लीनिक सुबह दस बजे से शाम को दस बजे रात नाइट में दस बजे तक चलता है ओके वेलकम